असांजे थाणे ज़िले में तमामु फेसिलिटियूं याने सुविधाऊं अवैलेबल आहिनि लोकल ट्रांसपोट जूं जीअं त लोकल ट्रेन लोकल बस जंहिंखे एसटी बस अॼु त एसी बसिस ऐं एसी लोकल पिण अवैलेबल आहिनि उन खां पोइ रोड ट्रांसपोट जे ज़रिए तव्हां पंहिंजी कार मोटर साइकिल ऐं ओला ऑटो जे ज़रिए पिण हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते आसानीअ सां वञी सघूं था अॼु असां पंहिंजी रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में किथे बि पंहिंजी मंजिल ते पंहिंजे धंधे वापार ते पहुचण लाइ पंहिंजे ऑफिस पहुचण लाइ पंहिंजी नौकरीअ ते पहुचण लाइ ॿारनि खे स्कूल पहुचण लाइ कॉलेज पहुचाइण लाइ असांखे ट्रांसपोट हिकु तमामु ज़रूरी आहे जेको ठाणा ज़िला में तमामु अवैलेबल आहे ऐं असां अॼु ईज़ी ऑप्शन सां हिकु जॻह खां ॿिए जॻह ते अचवञ करे सघूं था अॻरि हिकु ऑप्शन अवैलेबल न आहे या कंहिं बि रीज़न जे करे उते कुझु प्रॉब्लम आहे